हिन्जाव नायनो फैयोबा माला फैयो माला मायो जोंनाव नियम दं हिन्जाव नायनो फैनाया मा आंसोयाव फायबा बाद्र' मासाव मोना हिन्जाव हरनो आरो मा मा लाबोनांगौ बेफोरखौ जोंफोरनाव नियम दंजोबो हिन्जाव नायनो फैबा साहा सिनि लाबोनांगोन मेथाइ लाबोनांगोन बेनिफ्राय आं मानसिफोर सानैसो बुथुमनांगोन गोरों गोरों मानसिखो बुथुमनांगोन आङो रायलायनांगोन थारिख दान्नाय दानिखो जों रायलाय नांगोन सानैसो मानसि बुथुमनानै मा थारिखाव लांगोन मा थारिखाव दानगोन इखौ बाद्र' मासाव हरनो मोना दे खार्थि मासावबो हरनो मोना बेफोरखौ जोङो रायलायनांगोन मोजाङै मानसि सानैसो गामिनि सेक्रेटारि हौवाफुथि लेंनानै साब्रैसो मानसि बुथुमनानै जों रायलाय नांगोन जोंजोंल'बा जाया आरो फिसैजोखौ माबोरै नायनो फैनाय आंनियाव बाव एजेन्ट नङाबाथ' मोना ना नायनो फैनो एजेन्टासो लगायना होयो बेयावनोथ' नायनो फैनो मोनबाय एजेन्ट लगायनानै बै उमुग गामिनिमोन माबानि ओइ इयारखरा इथिंनि एजेन्टा नायनो फैनायफोराबो इयारखरा बारनांगोन जाराबारि लागि इसोरनि एजेन्टनि थ्रुआवसो बिसोर फैदों आंनाव हिन्जाव नायनो थारा थारि दानो फैनो नागिरदों इसोरो थारिख दाननो फैबा जोंफ्राबो एसे मानसि बुथुम नांगोन गोरों गोरों मानसि बुथुमनानैसो रायलायनांगोन ना जोङो नङाबा जानाय नङा जानला मानला थारिखाव हरनो हाया आरो गन'नाबो खालामलायनांगौ माब्ला हरनांगौ माब्ला हरनाङा मा टाइमाव दिहुननांगौ खैनाखौ बेफोरखौबो गन'ना खालायनांगोन नङाबाथ' जानला मानला टाइमावबो हरनो हाया ना

माला फैयो इसोरो आरो बराफ फैनांगोन जोंहानाव नायनो माबायदि फसायो ना फसाया खैनाफोरखौ बा आरो जोंबो बदलेयाव न' नायनो थांनांगोन मोजां गाज्रि बरखौथ' नायथारनांगोन ना जों न'खौ बिसोरबो फैनांगोन खैनानि बिमा बिफाफ्रा फैनांगोन आरो बराबो फैनांगोन नङाबा जालाया नायलायाबा न' नायलायाबा जाया न'खौ नायलाय थारनांगोन ना ओजोंखौबो नायनांगोन बरनिखोबो खैनानिखौबो दा जों हरनायनि थारिकखौनो लानांगोन गावसोर फायथिसै फायनायनि थारिखौ हरसिगोन माला फैयो गावसोरो